हा अॼुकल्ह त ॾाढी बीमारियूं थी वयूं आहिनि जीअं बरसाति जे मौसम में थधु बुख़ार ज़ुकाम थी वेंदो आहे हुन खां बारिश जे मैसस्म में कीटाणू कीड़ा मछर बि वधीक थी वेंदा आहिनि त हिन खां बि फ्लू डेंगू मलेरिया जहिड़ियूं बीमारियूं थी वेंदियूं आहिनि बारिश जे मौसम में पाण ॿाहिरि जी शयूं खाऊं था त हुन खां बि बीमारी थी वेंदी आहे जंहिंजो नालो हैजा आहे हीअ बीमारी हिन बीमारी में जिवाणू मल जे माध्यम सां फहिलिजी वेंदा आहिनि हीअ असंक्रमित व्यक्तिअ जे मल में दूषित पाणी भोजन खाइणु पीअण सां फहिलिजंदी आहे हीअ बीमारी हिकु व्यक्तिअ सां ॿिए व्यक्ति में थी वेंदी आहे हिन बीमारीअ में पाणीअ जी कमी थी वेंदी आहे हीअ बीमारी आंतुनि में थी वेंदी आहे हीअ बीमारी भोजन जे माध्यम ऐं ख़राबु सफ़ाईअ सां थींदी आहे इन बीमारीअ में घट में घटि हिकु हफ़्ते ताईं हलंदी आहे हैजा बीमारीअ में दस्त थी वेंदा आहिनि उल्टी थींदी आहे घबराहट थी वेंदी आहे हिन बीमारीअ सां वजनु बि थोरो घणो घटि थी वेंदो आहे हिन बीमारी खां बचण लाइ पाण खे स्वच्छ सुठो ऐं सुरक्षित पाणी पीअणु खपे बार बार हथ धोइणु खपनि साबुण सां धोइणा खपनि ऐं पंहिंजे आसपास साफ़ु सफ़ाई सुरक्षिता स्वच्छता रखिणी खपे हिन बीमारीअ में लिक्विड वधीक पीअणु खपे जीअं नारियल पाणी ओ आर एस जो घोल थियो ग्लूकोज थियो ताज़ो पाणी हीअं खपे त ॿियो लिक्विड पीअणु खपे ऐं वधीक सां वधीक पाणी पीअणु खपे जंहिं खां पंहिंजे शरीर में पाणीअ जी कमी न थिए ऐं हलको फुलको खाधो खाइणु खपे जीअं खिचड़ी दलिया दाल इहो सभु खाइणु खपे त जंहिंमें पाण खे पंहिंजे शरीर में प्रोटीन मिले ऐं त समय समय ते दवाऊं वठिणियूं खपनि ऐं तरियल मिर्चनि वारो रोटी न खाइणु खपे ऐं पाणी ॾाढो पीअणु खपे सर्दीअ में फ्लू जी बीमारी ॾाढी थींदी आहे हिन में फ्लू जो टीको बि लॻायो वेंदा आहिनि हिन बीमारी में खंघु ज़ुकामु थी वेंदो आहे ऐं सांस जी तकलीफ़ु बि ईअं जल्दी सां हिकु ॿिए में फहिलिजी वेंदी आहे हिन करे जॾहिं बि खंघु अचे या छिक अचे त हथु मुंहं हथ ते रखी रखी पोइ छिकिणो खपे त हीअ बीमारी हिकु ॿिए में न फहिलिजे या मास्क पाइणु खपे ऐं जेतिरो थी सघे हिन में गरमु शयूं खाइणु खपनि गरम कपिड़ा पाइणु खपनि त हीउ पंहिंजी शरीर में अंदरि ताईं गर्माइश ॾिए ऐं हिन बीमारी में सांस फुलण जी बि बीमारी तकलीफ़ु थी वेंदी आहे जेतिरो थी सघे गरम पाणी पीअणु खपे ऐं गरम शयूं ॾाढियूं खाइणु खपनि हिन बीमारी में थकान बि थी वेंदी आहे त पंहिंजे शरीर खे जेतिरो थी सघे आराम करिणो खपे ऐं जेतिरो थी सघे कमु घटि करिणो खपे हिन बीमारी में कमज़ोरी बि थी वेंदी आहे ऐं ॾाढो पाणी पीअणु खपे बार बार पाणी पीअणु खपे ताज़ो पाणी पीअणु खपे गरम शयूं रब थी ऐं बाजरे अटे जी रोटी थी इहो सभु खाइणु खपनि ऐं टाइम टाइम ते दवा वठणु खपे ऐं समय ते डॉक्टर खे ॾेखारणु खपे फ़्लूअ जी बीमारी बि उहा ॿिनि खां चार ॾींहनि ताईं रहंदी आहे त हिन में पंहिंजो ख़ासि ध्यानु रखिणो खपे हीअ बीमारी सितंबर सां अक्टूबर नवंबर जे विच में थींदी आहे जंहिंमें हलकी हलकी थधि लॻंदी आहे ज़ुकामु थी वेंदो आहे बुख़ारु थींदो आहे बुख़ारु हिकु सौ ॿ डिग्री खां वधीक थिए त डॉक्टर खे ॾेखारणु खपे हिन त पाण खे दिमाग़ ते चढ़ण जी डपु बि रहंदो आहे ऐं फ्लू जी बीमारी ॾाढी बेकार थींदी आहे हिन में पाण वधीक अगरि सांस जी तकलीफ़ु थी वेंदी आहे त पाण भांप वठंदा आहियूं ऑक्सीजन जी कमी बि पंहिंजे शरीर में थी वेंदी आहे त हिन में पाण हिकु भांप वठंदा आहियूं पंहिंजे मुंहं ते मास्क लॻाए उन में दवा विझी हुन जे थ्रू पाण पंहिंजे शरीर में जेको कफ ॼमी वेंदो आहे उन खे खोलींदा आहियूं हिन बीमारी में खंघु वधीक थींदी आहे जीअं खंघ खां कफ ॼमी वेंदो उहो कफ ॾाढो ॾुखियो निकिरंदो आहे हिन चकर में हुन कफ खे गा ॻारण लाइ पाण नेबोला हिकु भांप वठंदा आहियूं जंहिंजो नालो नेबुलाइज आहे उहा त भांप डॉक्टर पंहिंजी तर्फ़ां लिखी ॾींदा आहिनि ऐं हुन में हिकु इंजैक्शन बि थींदो आहे हिन बीमारी में जेको लॻाइणो खपे हिन में मलेरिया थियण जो बि डपु थींदो आहे हिन चकर में इन में जाच बि कराइणु खपे मलेरिया बीमारी में बि ॾाढो डपु लॻंदो आहे हिन चकर में पाण आसे पासे में जेके बि अस्पताल हुजनि हुन में जाच कराइणु खपे न त हीअ बीमारी बि हिकु ॿिए में फहिलिजी वेंदी आहे